रामायणके किताब हमरा पढ़ऽमे नीक लागल ओहिमे जे छै से राजा मर्यादा पुरूषोत्तम राजा राम जे छलखिन हुनकर चरित्र बहुत नीक लगलनि आओर सीताके भी चरित्र नीक छनि ओइ की ओइमे जे छै से मतलब कहऽके ई जे राजा भऽ के भी राम जे छलखिन हँ हुनका हर तरहके कष्ट भोगैके परलनि राजा भऽ कऽ भी हुनका वनमे जाइके परलनि वनमे काङ्कर पाथर पयरमे गरनि काँट गरनि तऽ एक राजाके भी जीवनमे कष्ट छलनिहँ सीता हुनकर पत्नी छलखिन हँ लेकिन फिर भी हुनको जीवनमे कष्ट छलनि जे हुनका राजमहल त्यागैके पड़लनि हुनकर पतिके मर्यादाके खातिर आओर वनमे जाके रहऽ पड़लनि ई सब चीज जे छै से एक राजा आओर एक महारानीके साथमे भेल छै तऽ ई हमरो सबके जीवनमे भऽ सकै छै एहिके लेल कोनो तरहके मनमे दुविधा नहि राखऽके चाही आओर हमेशा जे छै से नीक मनसँ नीक अथीसँ रहऽके चाही आओर सङ्घर्ष करऽके चाहि अइ किताबमे सङ्घर्षके बहुत नीक वृतान्त देल छै जे कोना सीता सङ्घर्ष कऽके अपन दुनू बेटाके नीक शिक्षा दै छथिन आओर अपना पिताके प्रति भी नीक ज्ञान दै छथिन हुनका सबके आओर एक जङ्गलमे भी रहिके अपन पुत्र सबके हर तरहके कलासंँ शिक्षित करै छथिन तैं आइकाल्हिके जमानामे भी औरतके सङ्घर्षशील रहऽके चाही आओर पुरुषके भी चाही की हम सङ्घर्षशील रहू